ہلو ہلو جی آپ عبدل نیشنل بک ڈپو سے بول رہے ہیں جی اصل میں میری ایک لائبریری ہے تو مجھے جی مجھے پرانی اپنی جو کتابیں ہیں نا وہ بیچنی ہیں کیوںکہ میرے پاس جو ہے نا اصل میں جگہ کافی کم پڑ رہی ہے جی مجھے کچھ بیچنی بھی ہیں کتابیں اور تھوڑی بہت مجھے خریدنی بھی ہیں نہیں نہیں مجھے نیو ہی چاہیے ساری مجھے نیو بکس ہی چاہیے جی میرے پاس ہندوستان کی تاریخ کی کتابیں ہیں اور اردو غزل کی کتابیں ہیں اردو شاعری کی کتابیں ہیں اردو نظم کی کتابیں ہیں اکونمکس کی ہیں اور کچھ جوگرفی کی بھی ہیں سائنس کی بھی تھوڑی بہت کتابیں ہیں کافی طرح کی کتابیں ہیں میرے پاس تو مجھے سب بیچنی ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں کافی مجھے بیچنی ہیں وہ مجھے یہ سب چاہیے اکونمکس کی چاہیے جوگرفی کی چاہیے اور اب میں اس میں جی جی جی جی اور سب سے زیادہ مجھے انگلش کی اب چاہیے کتابیں جی لٹریچر چاہیے اور اردو نظم کی بھی کافی چاہیے مجھے کتاب اچھا تو بالکل ہم ناولس بھی لے لیں گے ایم آر پی کا ایسا ہے سر جناب کہ ایم آر پی جتنی بھی ایم آر پی ہے ہمارے لیے دو سو روپئے ایم آر پی ہے کسی کتاب کی تو آپ اس میں آدھا کر لیجیے گا آدھا پرائز کر لیجیے گا آپ اس کا اچھا اچھا جی نہیں میرے پاس دس نہیں میرے پاس تو سو کے آس پاس کتابیں ہیں بیچنے کے لیے جی جی اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا اس کی جو حالت ہے نا کتابوں کی وہ کافی صحیح ہے تو آپ دیکھ لیجیے اگر جی نہیں یار حالت اس کی صحیح ہے جی بالکل حالت اس کی صحیح ہے تو تھوڑا ریٹ دیکھ لیے بڑھا لیے انشاء اللہ جی جی بالکل بالکل جی بالکل آ جاؤں گا میں آج ٹھیک ہے اوکے